مجھے لکھنا پسند ہے اور میں لکھتے وقت اپنی ہینڈ رائٹنگ پر توجہ کرتی ہوں اس سے میرے دماغ میں اچھی اچھی آڈیاز آتے ہیں کہ ہاں اس الفاظ کو ایسے لکھا جائے تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور اچھی ہینڈ رائٹنگ لکھنے کے لیے ایک اچھے پین کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا پین صحیح نہیں ہے اس کی نب تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں آئے گی وہ اچھی نہیں لگے گی اس لیے میں لکھتے وقت اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ توجہ کرکے لکھتی ہوں بالکل جذبات کے ساتھ